दिनांक पचीस नवंबर दो हजार तेईस को हमने ग्वालियर से भोपाल की रेलगाड़ी से यात्रा की इस ट्रेन का नाम रेलगाड़ी का नाम राज शताब्दी एक्स्प्रेस था शताब्दी मे जब हम गए तो वो पूरा पूरी तरह से वातानुकूलित यान था और व चेयर कार उसमें स्लीपर नहीं है चेयर कार है उसमें बैठ कर जाने की सुविधा है भोपाल तक और इस गाड़ी में अनाउंसमेंट होता रहा सूचना का प्रसार प्रचार होता रहा अगले स्टेसन के बारे मे बताते रहे वो भी हिन्दी मे ही प्रयोग ज़्यादा हुआ ये देख कर बड़ा खुशी होती हैं की हिन्दी का प्रयोग सब जगह पर हिन्दी और इंग्लिस दोनों का प्रयोग सभी जगह पर होता है सभी लोगों की सुविधा के लिए था जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए भी था और जिनको हिन्दी समझ में नहीं आती कई ऐसी यात्री होते हैं जिनको हिन्दी समझ मे नहीं आती उनके लिए इंग्लिस में भी व्यवस्था की गई थी शताब्दी का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा